پچھلے زمانے کے مقابلے میں حالیہ دور میں کئی اہم پیش رفتیں ہوئی ہیں جو رہائشیوں کی مدد کر رہی ہیں مثلاً بنیادی ڈھانچے میں بہتری صحت کی سہولتیں کی دستیابی میں اضافہ اور تعلیم کے شعبے میں ترقی نے لوگوں کے زندگی کو بہتر بنایا ہے اگر آپ کی ریاست کی کسی خاص کمیونٹی کی حالت کی بات کریں تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ان ترقیات کا ان پر کیا اثر ہوا ہے مثلاً اگر کسی کمیونٹی کو پہلے تعلیمی یا صحت کی سہولتوں کی کمی کا سامنا تھا تو اب انہیں ان فوائد کا حصہ مل سکتا ہے